कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पशु हैं वो बीमार पड़ गए ठिक है और उसके बाद में उनको दवा दारू के लिए कभी परेशानी हो जाती पैसा नहीं रहता तो भी पड़ोसी से माँग लेते हैं भैंस की दवा दारू के लिए कभी जैसे बाढ़ आ गया सर बाढ़ आ गया बाढ़ में तो गैया गुरु तो कहीं जाएंगी नहीं जो इतनी बाढ़ में चरेंगी नहीं चराने कि भी नहीं फ़ुरसत मिलता है क्योंकि चराने कहाँ जाएंगी ठंढ में कभी कभी हमारा जो गौशाला मार्ग बहुत पुराना अभी भी है भाइ साहब वो हमारा पत्र का है पहले का हमारे बाप दादा ने बनाया है वो कभी चूता है अब वो चूता है तो उसके लिए प्लास्टिक जैसी डाल कर के रखते हैं गैया भैंस बीमार पड़े ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो फ़सल ख़त्म हो जाती है जब फ़सल खतम हो जाता है तो चारा लाने के लिए मजबूरी से कहेंगे भाई तो लाएंगे इनका चिकाढ़ेंगे फिर तो लाएंगे खिलाएंगे उसको इसी लिए और उनको क्या है जब उनको दवा कि जो ज़रूरत पड़ती है तो भी जो पैसा है तो ला लिए नहीं पैसा नहीं लाए उसके बाद में अब हमारी जो सरकार है उत्तर प्रदेश जो सरकार है या केंद्र सरकार है उनके लिए उसके लिए हम को कुछ मदद चाहिए मदद क्या चाहिए कि जैसे गैया है भूसा है धासा है नहीं है तो उन योजनाओं से आप कुछ भी हम को देंगे उनकी प्रतिभा होगी तो हम को सोचेगी कि हाँ ये ग़रीब आदमी इसको दे दिया जाए तो वो वो देंगे और उन के ही आधार पर हम लोग चलते हैं कि जो कहते हैं वो हम करते हैं और वो जो कहते हैं तो वो हम भी करते हैं ऐसी बात नहीं है कि हम लोग भी नहीं करते हैं हम तो बहुत अच्छा समझते हैं हमारी सरकार ये सब चल रही है हम योजनाएं के लिए वो तो अच्छा है योजना देते हैं हम लोग कुछ ना कुछ जो अभी पाते हैं पहले तो कुछ भी नहीं पाते थे राशन लेने जाते थे तो राशन भी नहीं मिलता था बोलते राशन कल बट गया तो आज कहाँ जाओगे तो हमारी जो हमारे गुरु हैं हमारी भैंस हैं बकरियाँ हैं जो जो भी जानवर अब ग़रीब आदमी क्या पालता है कहीं से कोइ रिश्तेदार कोई मुर्ग़ी भी दे दिया ला कर पाल दिए तो उसमें जो अंडा बच्चा देते हैं तो उसके लिए भी हम लोग तो सोचते हैं चलो भाई कुछ तो सौ रुपये दो सौ रुपये बेचेंगे तो मिल जाएगा और सहाब उससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं ग़रीब आदमी बड़े तो हम हैं नहीं तो हमारे पास जो जो ये क्षमता जहाँ तक है वहाँ तक काटते हैं ना तो फिर क्या कहते हैं साहब बेच बाच देते हैं नहीं चारा अटा तो सस्ते में बेच देते हैं कोई शादी बियाह पड़ गया नहीं पैसा है तो मेरे भाई को हमारे पास जो चाउआ है तो ज़रूर बेच देते हैं सरकार के तरफ़ से अब मदद मिलना चाहिए को और उसके लिए ये सरकार हमारी इतनी अच्छी आई है कि भाई हम तो उनके शूकर गुज़ारते हैं जी हम तो सोचते हैं बार बार हमारे सरकार आए हमारे गोओं को हमारे पशुओं को हमारे प्राहारियों को सब को मदद मिले क्योंकि अभी जो पहले से नहीं था जो भी देते थे तो कभी कुछ हम को लाभ नहीं मिला तो जो पिछली सरकार थी कोई से लाभ नहीं मिला आप से रिक्वेस्ट करते हैं जो भी देते हैं वो बहुत विद्या भी दे देंगे इस लिए हम को दे देंगे तो हम को डिक्कत नहीं आएगी और हम देख कर के लें हैं आप ने जो भेजे हुए हैं आप रिफिजीएंट्स सब अभी यहाँ पर आए हुए हैं तो हम उनके माध्यम से हम अपना रिक्वेस करेंगे कि हमारे पशुओं को जो पालते हैं जो भी कभी मदद के लिए आप कुछ देंगे तो अच्छी बात है नहीं देंगें तो भाई ग़रीब आदमी तो है तो है अब तो झेलते ही रेहेंगे और इनके लिए इस्पेसल जो है कि खेत है ये खेत भी साहब हमारे पात दस बीस सात खेत ही हैं ये गेहूं बोएंगे कि चावल बोएंगे अब क्या क्या बोएंगे उसके अंदर इनके लिए चारा बोएंगे थोड़ा बहुत बो देते हैं थोड़ा हाथ छोड़ लेते हैं और देव क्या करेंगे बेचारी हम तो अब तो बैठोल लोग हैं और अब कोई कमाई कहीं से आने कि अभी संभावना तो नहीं है हम विकलांग आदमी भी हो गए हैं अब काम भी नहीं कर सकते हैं और